हाँ साल दर साल जो है वह फोटोग्राफी बदल रही है पहले के ज़माने जो है बहुत बड़े बड़े कैमरा आते थे और बहुत ही मेहनत लगती थी फोटो खींचने में पर आजकल जैसे कि पहले क्या होता रील आती थी डालते थे फ़ोटो लेते थे उसको भेजते थे फिर धुलवाते थे फिर फ़ोटो निकालते थे पर आजकल क्या है कि डी एस एल आर कैमरा आ गया है मिररलेस कैमरा आ गए हैं कैमरों का रूप बदल चुका है कैमरे छोटे हो गए हैं बहुत पावरफुल हो गए हैं उसमें अच्छी कम्पनी के लेंस आने लगे हैं पिक्चर क्वालिटी परफेक्ट आने लगी है वह लाइट को कम लाइट में भी अच्छे फोटों ले लेते हैं पहले ऐसा नहीं था और आजकल तो क्या है मोबाइल में भी अच्छी कैमरा आने लगे हैं कई कम्पनियाँ ऐसी हैं जो जिनका मैन फोकस जो है वह कैमरे पर होता है जैसे कि कुछ कम्पनियाँ हैं जैसे कि वीवो हुआ रियलमी हुआ ओप्पो हुआ सेमसंग हुआ और एप्पल हुआ इनका तो मैन फोकस जो ही कैमरे पर हो गया है आजकल और इतने शानदार पिक्चर हमें देते हैं जैसे कि जे डी एस एल आर से या इतनी शानदार पिक्चरें आती हैं कि हम देखते रह जाते हैं बड़ी खूबसूरत और बहुत अच्छी पिक्चरें जो है वह मोबाइल से ली जा रही है वो डी एस एल आर की तो बात ही अलग है उसकी तो फोटोग्राफी अधिकतर आजकल जो है शादियों में या कोई विशेष कोई शूट हुआ या कहीं बहुत बड़ा जगह प्लेस का हमको अच्छी फोटोग्राफी करना है उसके लिए उपयोग किया जाता है मतलब कह सकते हैं कि फोटोग्राफी बदल चुकी है पहले जो था कि फोटो लेने के बाद बहुत पेरशान होना पड़ता था फोटो प्राप्त करने के लिए पर आजकल तो फोटो हाथों हाथ मिल जाता है खींचा कि हमारे पास में और सोशल मीडिया इंटरनेट से ऐसा हो गया है कि फोटो आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं तो बहुत परिवर्तन आ चुका है पहले के ज़माना हम ही देख पाते थे फोटो हमारे पास था तो अब तो हम सोशल मीडिया पर अपना फोटो शेयर कर सकते हैं उसे कई लोग देख सकते हैं बहुत बहुत परिवर्तन आ चुका है